जि'यां कि हून में तुसें गल्ल सनान्नी आं अपने परोआर दे अपने दोस्तें दे बारे बिच मेरा जेह्का परोआर ऐ एह् जैदा गै बड्डी फैमिली ऐ थोह्ड़ी ओह्दे बिच मेरे परोआर बिच सारें कोला पैह्ले मेरे मम्मी भापा ते ओह्दे बाद बिच मेरा इक निक्का भ्रा मेरी इक निक्की भैन ऐ ते कन्नै दादू न इक चा दो चाचू दो चाचियां उं'दे दो दो बच्चे न पर सारे गै बड़ा रली मिलियै रौंह्दे न ते एह् ऐ कि केईं केईं परोआरें बिच ऐसा होंदा के निक्की निक्की लड़ाईयां करदे न ते इक दुए कन्नै बोलना बंद करी ओड़दे न पर मेरे परोआर बिच ऐसा किश निं ऐ कि ओ कोई बी तेहार होंदा जेह्ड़ा एह् बड़ा गै प्यार कन्नै मनांदे न और सारे किट्ठे होइयै मनांदे न और अगर कदें बी कुसै चीज दी जरूरत होऐ ते बिना बोले गै दुआ समझी जंदा कि इस्सी इस चरिजे चीजे दी जरूरत ऐ ते ओ पैह्लें गै उस्सी उ ओह्दी मदद करी ओड़दा ऐ पर अज्ज दे समें बिच ऐसा बड़ा गै घट्ट दिक्खने ई मिलदा जि'यां कि केईं घरें बिच इक बंदा बमार होऐ खट्टा पर ते दूआ उस्सी कुआलने बी निं जंदा ऐ ते पर मेरे घरे बिच ऐसा ऐ कि अगर इक बंदा बमार होवै ते दूआ बिना सनाए गै मतलब कि उं'दे घर बिना बोले बिना दस्से गै उस बंदे कि हास्पिटल जां दोआई लेइयै देई ओड़दा ऐ ते हून गल्ल करनी आं में अपने दोस्तें दी मेरे इ'यां ते बड़े जैदा दोस्त न पर जेह्ड़े कोई खास दोस्त होंदे न ओह् मेरे दो गै न जेह्ड़े कि ओह् मिकी जान कोला बी जैदा प्यार करदे न ते मिकी कोई बी कदें बी जरूरत पौंदी ते ओह् उस्सै बेल्लै हाजिर होई जंदे न ते कदें बी अज्ज तक मिकी कदें ऐसी कमी निं होन दित्ती कि अस दूई कास्ट दे आं जां अलग का ओह्दे कोला बक्खरे आं जां बक्खे बक्खरे गै धर्म दे आं पर अज्जतक कदें बी ऐसा नेईं होएआ ते हून जेह्ड़े अज्ज दी साढ़ी जेह्की दोस्ती ऐ एह् बचपन कोला नेईं है ही एह् कालेज टाइम कोला गै शुरू होई ही ते इन्नी गैह्री ऐ कि इ'यां लगदा कि अस बचपन कोला गै किट्ठे पढ़ने होन्ने आं ते इन्नी प्यार दिंदे न ओह् इन्ना साथ ऐ साढ़ा ते ओह्दा कि एह् ऐ कि जिन जेल्लै अस गेट क्रास करने आं ते ओल्लै अस किट्ठे रौह्न्ने आं किट्ठे होन्ने आं ते जेल्लै अस घरे'ई जन्ने आं ते इक दुए दा हत्थ छोड़ने आं ते कन्नै गै जि'यां घर जाइयै बी अस गल्ल फोनै पर करदे रौह्न्ने आं पर एह् ऐ कि जेह्के साढ़े खुश जेह्का साढ़ा साथ हा इस्सी अस कदें बी पूरी उमर नेईं भलाई सकदे पर औने आह्ले समें दा ते पता निं पर जदूं तक बी हैन एह् साढ़े कन्नै होङन एह् साढ़े साथ देङन ते अस हमेशा किट्ठे रैह्गे ते जदूं बी कोई जरूरत होग इक दुए दा हमेशा साथ देगे